आप क्या अमन पेंटर बोल रहे हैं अच्छा हमें हमारे मकान को पैंट करवाना था तो आप चा चार एक हाल बेडरूम फिर किचन एक कमरा तो और हाँ हाँ

हाँ हाँ हाँ आप मुझे व्हाटसप कर दीजिए फिर मैं आपको फाइनल करके उसपर बता दूँगी

हाँ हाँ हाँ ठीक है हाँ हाँ ठीक है